हिते जेको सवालु पुछियो वियो आहे भारत में सरकार की तरफ से मानी गई भाषा कौन कौन सी है त पाण खे ख़बरु आहे शेड्यूल सतरहें जे अंदरि गवर्नमेंट जेको शेड्यूल सतरहें में जेको घणनि ई भाषाउनि खे मान्यता ॾिन्हनि एबाउट ॿावीह खनि भाषाऊं आहिनि जंहिंखे मान्यता मिली त सम्झो पाण खे ख़बरु हूंदी भाई असांजी लैंग्वेज आहे बंगाली आहे बोड़ो आहे ढोगरी आहे गुजराती आहे हिंदी आहे क क कनड़ आहे कश्मीरी आहे कोंकणी आहे तंहिं खां पोइ मैथली आहे मलयालम आहे मराठी आहे मणिपुरी आहे नेपाली आहे ओडिया आहे पंजाबी आहे संस्कृत आहे स संथाली आहे सिंधी सिंधीअ में वरी ॿ भाषाऊं अरबी सिंधी ऐं देवनागरी भाषा पोइ तमिल आहे तेलुगू आ उर्दू कुलु एतिरियूं भाषाऊं गवर्नमेंट एप्रूव कयूं आहिनि हले जीअं हर दे हर राज्य जी हर दे माना पंहिंजे अहिड़े हिंदुस्तान में जेके बि राज्य आहिनि हर राज्य जी रिजनल लेवल उतां जी राज्य जी भाषा जो उता जी जीअं असां गुजरात में रहूं था त असांजी गुजराती भाषा हितां जी रिजनल लैंग्वेज आहे हितां जा कॉलेज इस्कूल माना मैक्सिमम असांजे हिन रिजनल लैंग्वेज जेकी आहे गुजराती में असां जेके सिंधी आहियूं असांजी सिंधी भाषा खे मान्यता आहे पर अफ़सोसु हाणे सिंधी लेवल ते पंहिंजा न इस्कूलु आहिनि न कॉलेज आहिनि कुझु सॼे हिंदुस्तान लेवल ते हिकु बॉम्बे में जेकी असांखे थोरी माहिती आहे इंफॉर्मेशन आहे न बॉम्बे में हिकु ॿ कॉलेज आहिनि या इस्कूलु आहिनि जेके सिंधी भाषा में पाढ़ीनि था या गुजरात में एक आध इस्कूलु हूंदो त धीरे धीरे असांजी सिंधियत जी जेकी लिपी आहे सो ख़लासु थी वई आहे त हाणे हिकु हिकु वर्ड हिकु वीचारण जहिड़ी ॻाल्हि आहे हेॾियूं भाषाऊं हेॾा राज्य हेॾी माना सम्झो माना हर भाषा खे पंहिंजो महत्व आहे हर भाषा पंहिंजे नमूने महत्व रखे थी हर भाषा खे जेको आहे भारत जे हुन खे विधांत जे अंदरि माना भारत जे ॿंधन जे अंदरि महत्व पंहिंजो पंहिंजो आहे हुन में ऐतिरी विविधता जेकी आहे तॾहिं बि पाण गंढियलु आहियूं जेकॾहिं हक़ीक़त में जेकॾहिं करियो हुजे त हिंदुस्तान सॼे में हेॾियूं भाषा हुजण खां पोइ जेकी महत्व जी भाषा जेकी हिकु भाषा जेकी आहे जेकी पंहिंजी जेकी हिंदुस्तान जी नेशनल लैंग्वेज जंहिंखे चइजे उहा आहे हिंदी त हिंदीअ में जेकॾहिं पाण आहे जेकी आहे उहो नेशनल लैंग्वेज आहे जेके हर राज्य में तव्हां वञो त पाण उन तां उन जो वहिंवारु हलाए सघो था ऐं ॿियूं अंग्रेज़ी बाक़ी हुतां जी रिजनल लैंग्वेज पर एतिरी भाषाऊं विविधता हुअण खां पोइ बि असांजो भारत देश अॼु गंढियलु आहे भाषा कहिड़ी बि हुजे अॼु बि असांजे भारत देश जे अंदरि विविधता हुअण खां पोइ बि ईअं पाण में ॻंढे छाजे करे त असां हिकु भाषा सां जुड़ियल आहियूं हीअ भाषा जेकॾहिं पाण वटि आहे त पाण कहिड़ी बि भाषा हुजे भाषा सां उन में पाण भले न ॻाल्हाए सघूं पर पंहिंजे भाषा जे थ्रू असां पंहिंजो संदेश उन्हनि खे कनवे कराए सघूं था त जेकॾहिं उन्हनि खे बि जेकी भाई नेशनल लेवल जी जेकी पंहिंजी भाषा आहे हिंदी उहो ईंदी हुजे त वधारे सो पाण सुठे नमूने सॼे हिंदुस्तान में कंहिं बि राज्य में वञी करे पंहिंजो कमु कढाए सघूं था पंहिंजो कमु करे सघूं था त विविधता हुअण खां पोइ बि भाषा जो एतिरो ई महत्व आहे विविधता हुअण खां पोइ बि जीअं धर्म जो महत्व आहे तीअं भाषा जो महत्व लिपी जो महत्व आहे पाण सिंधी भाषा बि जो बि ज़बरदस्त महत्व आहे सिंधी समाज जे अंदरि त अॼु जेका धीरे धीरे असांजी सिंधी लिपी ख़लासु थींदी वञे थी जेका नईं जेकी मुहिम मुहिम हली आहे त असांजी सिंधियत बचे उन लाइ जेके भाउर कमु कनि था उन्हनि सभिनीनि खे नमस्कार ऐं जेको ईअं एप ठही रहियो आहे सिंधी भाषा में जेके भाउर भेनरू क़मु कनि था उन्हनि खे सचे अर्थ सां सचे इरादे सां मां नमस्कार कयां थो ऐं वंदन कयां थो